हां जी में अपनी इक वैबसाइट बनाई ही में प्रैस दे थ्रू अपनी वैबसाइट बनाई ही ते ओह् इ'यां में तुसेंगी आक्खां डैमो वेसड बी ऐ ही और मेरे लर्निंग दे बेल्ले दी ऐ ही ओह् ते एक्सपीरियंस एह् हा कि बड़ा शैल लग्गेआ हा कि में अपनी इक वैबसाइट बनाई सकनी आं ते मिगी इक चीज समझ आई ही कि कि'यां चीजां लिखनियां होंदियां न कि'यां उसी लिंक देना ऐ जि'यां तुस अपनी वैबसाइट पर कोई रेफरेंस रक्खा देओ जां तुस कोई नोटिफिकेशन रखा देओ ते फ्ही पीडीएफ कि'यां औह्दे कन्नै अटैच करनी ऐ जां जां कोई अपनी वैबसाइट दे दे राहीं तुसें कोई दूई वैबसाइट दी लिंक देना ऐ ते ओह् लिंक कि'यां देई सकदेओ तुस ते इक ऐ सिक्खेआ कि में जियां असें होम होंदा ऐ इनफोर्मेशन ओह्दा जेह्ड़ा लेऑऊट ऐ कि'यां रक्खना अपनी वैबसाइट दा एह् मेरा इक एक्सपीरियंस बड़ा चंगा एक्सपीरियंस रेहा हा बड़ा किश सिक्खने गी लभेआ हा मिगी इक वैबसाइट बनांदे बेल्लै जेह्ड़ी अस इक वैबसाइट अजकल दे अज्ज दे जमाने च दिक्खनेआं कि एह् अच्छा एह् इदा गैलरी ऐ एह् बनाने च किन्नी मैह्नत लगदी ऐ किन्नी अ प्रोडक्टिविटी चाहिदी होंदी ऐ किन्नी इमेजिनेशन चाहिदी होंदी ऐ ओह् मिगी अपनी वैबसाइट बनांदे दौरान समझ आई ही